पशु पालन हमलोग करते हैं तो उसको बहुत सारा चीज़ खिलाते हैं मकई खिलाते हैं काटकर आ मक्का खिलाते हैं अथि घास काट काटकर देते हैं उसको मकई का घट्ठा देते हैं गेहूँ का घट्ठा देते हैं उसको उबाल के बनाते हैं बनाकर उसको मिलाकर खिलाते हैं पहला से अब बहुत अथि हो गया है बदल गया है सब चीज़ खान पान मालो जाल का बहुत बदल गया है गाय को पहले लोग बहुत अथि चेक करता था लेकिन अब बहुत चीज़ खाने के लिए देते हैं उसको पशु पालन को पशु को हमलोग घास आदि स्वास्थ्य भोजन अल्पाहार आहार सत्य के मकई वाले कुछ सामान प्रकार पशु को पशु पालन में उसको करते हैं खिलाते हैं उसको खूब भूसा देते हैं कभी धान का भूसा देते हैं कभी मसूर का भूसा देते हैं कभी गेहूं का भूसा देते हैं जो मन से खाता है उसको देते हैं खल्ली फुलाकर देते हैं घट्ठा बनाकर देते हैं गेहूं का अब लेकिन तब पर भी बहुत अब अथि पाल अर नहीं खाता है बहुत दिक्कत होता है माल जाल का क्या चीज़ हो गया है नया नया सब चीज़ है पहले लोग कितना आसान से रखते थे माल जाल को अब उसको भी बहुत आदमी की तरह उसको सुई दवाई सब डाक्टर आता है सब देता है तब जाकर पाल खाते हैं अब बहुत बदल गया है समय क्या करें हमलोग तो सब चीज़ देते हैं करते हैं बाल बच्चा करता है उसको पालन पोषण करता है पशु को क्या करेगा कुछ तो करना ही पड़ता है एगो होता है कि सब काम होता है लोग के दूध का काम होता है उसको नहीं देंगे तो कैसे होगा उसको बच्चा होगा नहीं तो कैसे अथि होगा समय तो बहुत आगे बढ़ गया है कुछ ना कुछ तो सबको औरत मर्द सबको बच्चा को करना पड़ता है नहीं करेंगे तो कैसे रहेंगे कैसे खाएंगे सब घास आदि स्वास्थ्य के लिए उसको तो देना ही पड़ता है सब चीज़ पहले उसको अस नहाते हैं गाय को मोटर से व्यवस्था करना पड़ता है बहुत अब अब बहुत व्यवस्था भी के लोग के सब चीज़ में रहना पड़ता है पशु को भी आदमी की तरह रखना पड़ता है उसको भी पंखा लगाकर रखिए पशु को ठंढा उसको रहना चाहिए लोग को दो टाइम तीन टाइम पानी छिड़काव करते हैं उसके घर पर आधी घा अथि देकर खढ़ को देकर आ तब चदरा देते हैं स्वास्थ्य के लिए उसको कुछ करना ना पड़ता है नहीं करेंगे तो कैसे होगा गाछ बहुत होता है लोक का सब मर मिठाई दूध से बनता है लगन पाती सब संभालता है लोग के रोज़ खाते हैं लोग दूध तो पशु पालन तो करना जरूरिए ना है नहीं करेंगे तो कैसे होगा पशु पालन के लिए तो बहुत बहुत बीच बीच में चीज़ सब चीज़ सब घरे में रखते हैं सब करते हैं नहीं करेंगे तो कैसे होगा उसको घट्ठा बनाकर या फुलाकर देते हैं या बनाकर देते हैं खदका के देते हैं उसको उसको मक्खन देते हैं पाल देने के समय में रखता है तीन महिना चार महिना पर अथि है नहीं रखता है फिर डाक्टर आता है सुई देता है सब व्यवस्था करना पड़ता है न कर नहीं करेगा तो कैसे होगा समय तो बहुत अथि है वो तो औरत मर्द बाल बच्चा सबको खटना पड़ेगा नहीं करेगा तो कैसे होगा पशु पालन तो वही है करना ही पड़ता है कुछ भी लोग के करना पड़ता है अब बेरोज़गार कोई नहीं रहेंगे गा सब करेगा तब ना कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ हो होगा तब जिएंगे हमलोग बहुत अब दुनियाँ में बहुत लोग को व्यवस्था करना पड़ता है लोग के जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है पशु पालन में लोग करते हैं घास मकइ बुनते हैं जै बुनते हैं सोयाबीन बुनते हैं उसको खेत में लगाकर मशीन से पटाते उटाते हैं पम्पिंग सेट से पटाकर उसको काटकर देते हैं गाय को मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे होगा करना ही ना पड़ता है भूसा गेहूं का भूसा देते हैं धान का भूसा काटकर देते हैं मसूर का भूसा देते हैं बहुत महंगा हो गया है लोग अब सब चीज़ देंगे नहीं तो कैसे होगा वो तो महंगे का युग है तो लोग के जीने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही ना पड़ता है करेंगे नहीं तो कैसे होगा घास आदि स्वास्थ्य के लिए अन्न भी उसको घट्ठा देना ही पड़ता है खल्ली देते हैं उसको सुधा दाना के बोरा लाते हैं वो देते हैं सब कुछ ना कुछ तो गाय को खाने के लिए जैसे आदमी खाता है उससे बेसी ध्यान देना पड़ता है गाय को भूसा से बेसी घास देते हैं लोग काट काट कर लाते हैं देते हैं क्या करें नहीं करेंगे तो कैसे जियेंगे आदमी हम तो सबको तो कुछ ना कुछ करना ही ना पड़ता है नहीं तो दूध से दही बनता है दही से मक्खन बनता है घी बनता है गोबर भी उसका काम आता है गोबर के भी लोग खाद बनाते हैं पत्ता गोबर राख सब मिलाकर लोग उसको खाद बना सड़ाकर देते हैं बनाकर उसको सड़ा देते हैं खद्धा करके उसको सब चीज़ गेहूं में अथि में मकई में देते हैं क्या करें कुछ ना कुछ तो जीये के लिए करना ही पड़ता है जीने के लिए नहीं करेंगे तो कैसे होगा आदमी को सब चीज़ तो धरती पर जीना हैए ना है आदमी को जियेंगे नहीं तो कैसे होगा सब करता है